बेयो जोंनि हौवा हिनजावनि बे फाराग फाराग खामानि बुंनो नागिरदों नालाय दा जों गोदो आबै आबौनि दिनाव हौवा मानसिफ्रा बिदिनो हर ससेयावनो हाल होलाङोमोन हाल होलांनानै बिदिनो हालेवो मोसौजों हालेवो खदाल जावो आलि खोयो हा फोमोननानै होयो खोथिया राननानै होयो बेखिनियानो हौवानि खामानि आरो ओमफ्राय बे हिनजावफ्रा बिदिनो सङै खावै हौवाफोरजों समान समान खिथु खिथु थांनानै बिदिनो ओंखाम थफ्ला लांनानै माइ गायनो थाङो दा गायै लोमै फैनोसै न'फारसे बिदिनो फैनानै आरो न'फारसेबो बिदिनो जाखांब्लाथाय आरो बे बेलासिनि खामानिखौ आरो होसोफिनबाय आरो बेनो हौवाफोरनि खामानिया मोसौ खानाय आलि खोनाय खदाल जावनाय न'फारसे फैब्लाबो बिदिनो मोनाबिलि समाव फाथो फाखायनाय सोरबा खफ्रि हेबनाय सेन खखा हेबनाय बेखिनियानो हौवाफोरनि गासैबो खामानिजोब आरो बेयो आरो हिनजावफोरनाथ' बिदिनो न'आव फैब्लाबो गायनानै फुनानै फैब्लाबो संनाय खावनाय जाहोनाय आरो बिदिनो हर ससेयाव माइ सौनाय गोदोनाथ' माइ सौवोमोन नालाय ओमफ्राय माइरं खुनाय आरो अखा नायब्ला बिदिनो गायनो फुनो थांफिननाय दैज्लां समाव आरो बिदिनो मेसें समाव गोदोना मोसौजोंनो जिग' जिग' मारा होनानै जायोमोन आरो बाव सिबनायाबो बिदिनो संग्रायजों सिबोमोन ओमफ्राय बिदिनो हिनजावफ्रा बे लामनाय बाख्रियाव माइ थिसननाय बे हिनजावफोरनि खामानि आरो बिदिनो मारा होब्ला सिथुमनाय बेफोर गासिबो हिनजावनि खामानिजोब आलादा आलादा हौवा आलादा हिनजाव आलादा खामानि मावनाय बेबायदिनो हौवाया हौवानिखौ मावनाय हिनजावा हिनजावनिखौ मावनाय आरो बिदिनो हिनजावफ्रा दलद थानो मोना मेसें समावबो गावबा गाव खामानिखौ मावो हौवाफ्राबो गावबा गाव खामानिखौ मावो आरो आर दानि दिनावथ' आरो गोदान दिन जाबाय सोलायबोबाय बोथोरा सोलायनायनिफ्राय सोलायबोबाय दानि दिनाव खस्थ' गैला हालेवनायबाबो खस्थ' गैला हालेवनायाबो ट्रेक्टरजों हालेवबाय गायनाय फुनायाबो नोङो सासे मानसिया जिग' जिग' गायनांला सानै मानसिया जिग' जिग' गायनांला हिनजावफ्राबो दानि दिनाव आखाइआव थाखा फैसा थाबानो दसजन बार'जन बिदिनो हाजिरा खामला होनानै गायो फुयो साननै सानथामजोंनो फोजोबो गोदोनाथ' आरो आदा मास गाहाम गायोमोन मास मोननै गाहाम गायोमोन गोदोनि दिनाव गायनाय फुनायाबो खे खेमोन आरो दानि दिनाव दानि गोदान दिनाव बेफोरबायदि समस्याआ गैला आरो थाब थाब जोब्बाय मास मोनसेबो नांला एक सप्ताहफोरजोंनो फोजोबनो हायो आरो मारा होनायाबो बिदिनो गोदोनि दिनाव खे खे होयोमोन दानि दिनाव खे खे होनांला दाना ट्रेक्टरजोंनो सानसे साननैजोंनो फोजोबनो हायो बेबायदि आरो दा बेखिनिखौनो आं होननानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों